टेक्नॉलॉजी ने टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन हिन ऐप जो मां ॾाढो नालो ॿुधयो आहे ऐं ॾाढो अनुभवु बि कयो आहे कुझु की ताकि ईअं न ऐप में बुजुर्गनि जी अखियुनि जे बारे में सम्झायो वेंदो आहे ऐं बुजर्गनि जी जंहिंजियूं कंहिंजियूं अखियुनि कोन्हनि कंहिंजियूं कमजोरु इन अखियुनि त उन ऐप में ॾाढो कुझु हो मतलब ॾ ॾिखारयो वेंदो आहे जीअं कोई हिंदू आहे कोई मराठी आहे कोई सिंधी आहे कोई कीअं त उन्हनि भाषाउन खे ट्रांसलेट करे करे और जंहिं भाषा में असांखे सम्झणो आहे त उन भाषा में असां सम्झी था सघूं और इन ऐप जो ॾाढो कुझु मतिलब हिन ऐप में ॾाढो कुझु हूंदो आहे ॾाढो कुझु हिन ऐप में सम्झायो बि वेंदो आहे हर शइ हिन ऐप में ॾाढो ॾ ॾाढो मतिलब सरल तरीक़े सां असांजा बुजुर्ग बि सम्झी था सघनि असां बि सम्झी था सघूं बि माई लाईज ऐप इहो बि ऐप ॾाढो सुठो आहे और इन ऐप में बि ॾाढी सरल तरीक़े सां सम्झायो वेंदो आहे